हाँ कैसे हैं

हम भी ठीक हैं बोले जो पैसा वैसा जमा करना है यह एल आई सी में बहुत बहुत बहुत फ़ायदा है इसे बहुत इनकम है कर करिएगा तब तो दो लाख रुपये जमा करिएगा तो दो साल में मिलेगा चार लाख रुपये पाँच लाख रुपये देगा आपको इनकम तो सोच विचार के करिएगा बहुत अच्छी चीज़ है जमा करिएगा आइएगा इस सिस्टम में तब ना जान तब ही ना जानिएगा जो कितना फ़ायदा होता है नहीं होता है नहीं नहीं भागने भगने वाला नहीं है यह भागने वाला नहीं है जीवन बीमा है भागने वाला नहीं है बहुत अच्छा फ़ायदा होता है इसमें हाँ बॉनस मिला होता है जो बीस साल तक जमा करिएगा उसके बाद बोनस मिलेगा आपको

हाँ पाँच साल में बोनस मिलेगा बीस साल पूरेगा तब आपको सारा पैसा जुट के मिलेगा हम्म देता है हाँ उसमें जो है बोनस नहीं रहता है ठीक है सोच विचार के करवाइएगा जेंट्स के नाम से भी होता है लेडिज़ के नाम से भी होता है किसी के नाम से आप करवा सकते हैं भागने वाला नहीं है संस्था भागने वाला नहीं है संस्था भागने वाला नहीं है नहीं नहीं भागने वाला नहीं नहीं भागेगा यह जीवन बीमा नहीं भागने वाला है भारतीय जीवन बीमा दस लाख वाला

दस लाख वाला में भी प्रोसैस है जैसे दस लाख जमा करिएगा तो उसका ब्याज जोड़ कर बीस साल में देगा और वह क़िस्त के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा जौन हिसाब से जमा करिएगा औन हिसाब से देगा वह

हाँ जो हाँ अधार कार्ड लगेगा आपका बैंक अकाउंट लगेगा फोटो लगेगी यही सब लगेगा तो आई डी लगेगी ना तब ही तो खुलेगा ठीक है क हाँ हाँ कोशिश करिएगा जल्दी